जी हाँ डेंगू बुखार और मलेरिया जैसी मच्छरजनित बीमारियों को रोकने के लिए हमारे क्षेत्र में बहुत सारी प्रथाओं का पालन किया जाता है डेंगू बुखार और मलेरिया जैसी मच्छरजनित बीमारियों को रोकने के लिए हमें हमारे आसपास जितना हो सके उचित रूप में सफाई करनी चाहिए जिससे कि मच्छर पनपे नहीं यदि हमारे आसपास गंदगी होगी तो उसमें मच्छर पनपेंगे और मच्छर यदि पनपेंगे तो वह हमें काटेंगे तो उसके बाद में डेंगू बुखार मलेरिया और मच्छरों से के काटने के बाद जो भी बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं उनके होने की सम्भावना अधिक होती है यदि हम हमारे आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखेंगे तो न तो मच्छर उत्पन्न होंगे और न ही वह हमें काटेंगे तो हमारे आसपास का वातावरण यदि शुद्ध रहेगा तो हम भी स्वस्थ रहेंगे क्योंकि उनका कोई भी दुष्प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा अतः डेंगू बुखार और मलेरिया जैसी मच्छरजनित बीमारियों को रोकने के लिए हमें सर्वप्रथम मच्छरों से ही दूर रहना है हमारे वातावरण को स्वच्छ बनाए रखना है और यदि थोड़ा बहुत मच्छर हों तो हमें मच्छरदानी या अन्य कोई भी घरेलू उपाय कर के मच्छरों को दूर रखना है जिनसे कि हम हमारे स्वास्थ सुविधाओं को बेहतर बना सकें